हॅं हेलो हॅं हॅं हँ हँ नर्सरी से बाजि रहल छी की बात छै कहु कोन कोन गाछ

हँ हँ से की से हँ से कहु देखिऔ एगो गुलाबी गुलाब मिल जायत एक सए बीसमे पिरका गुलाब मिल जायत एक सए चालीसमे आओर नहि नहि एते आब कते कम कहु हौ एते कम थोड़े हमरा तऽ घाटा लागि जेतै ने तऽ एक सए बीस

हुँ हुँ पचपनमे तऽ बहुत कम कहि देलक कतऽ हँ पचपन कहै छी हमरा तऽ खरीदे जे छै से एक सए भय जाइ छै आ फेर अपनोके लिए बीस नहि नहि गलत कहलक

नहि नहि महगाई छै तऽ अहाँकेँ लिए जे छै महगाई भेलै तऽ हमरो लिए ने भेलै हमरो ने ओतबा फुल सबमे खाद्य पानि देखिये एक सए टका तऽ हमरा खरीदे भी रहल छै खरीद कए रहल छी एक सए आ फेर हमरा फेर नहि निभूत कहि देलहुॅं ई तऽ हमरा बहुत घाटा लागि गेलै एक सए बीसके तऽ आधा नहि तबो एक सए बीस कहलहुॅं हम अहाँकेॅं सब गाछके हमर रेट बुझलियै सुनै छियै सब गाछके रेट जे छै ने हमर एक सए चालीसे रहै छै लेकिन अहाँकेॅं दूटा तीनटा लेब तऽ एगो गाछके हम एक सए बीस कए देलहुॅं नहि तऽ एक सए चालिस जे पिरकाके कहलहुॅं से सबके रेट दै छी

ठीक छै साठि टका दुनू गोटाके भए गेल आबु कखन आबि रहल छी तऽ ठीक छै आबु ठीक छै आबु